دیكھیے ہمارے خیال میں ٹی وی پر یا آنلائن بچوں كے لیے تعلیمی مواد تیار كیا جانا یہ ایک طرح سے ٹھیک تو ہے لیكن اسے ایک طرح سے نقصان بھی ہے كیونكہ بچوں كے ہاتھ میں جب موبائل آ جاتا ہے یا ٹی وی جب سامنے آتا ہے تو بچے تعلیمی مواد كی طرف نہیں جاتے بلكہ نقصانات كی طرف زیادہ تر جاتے ہیں كیونكہ یہ چیزیں ایسی ہیں اس میں اگر انسان گھس جائے تو پھر وہ اچھی چیزیں نہیں بلكہ غلط راہ پر چلا جاتا ہے تو اسی لیے پرانی جو ریت ہے جو كتابیں ہیں تعلیمی مواد كی ہمیں چاہیے كہ ہم اپنے بچوں كو شروع سے ہی كتابوں كا شوق لگائیں تاكہ بچے تعلیمی مواد جو ذہن میں ركھیں وہ كتابوں سے حاصل كریں اور كتابوں سے ہی اصل دین حاصل ہوتا ہے ہم بچوں كو كتابیں كا شوق دلائیں گے كتابیں پڑھنے كا شوق شروع سے ہی دلائیں گے اور موبائل وغیرہ سے ٹی وی سے دور ركھیں گے تو ان شاء اللہ ہمارے بچے ہر برائی سے ہر غلط راہ سے دور رہیں گے اور بچے ہمارے ان شاء اللہ تعلیمی مواد بھی تیار كریں گے اور اس پر عمل كرنے كی پوری پوری كوشش كریں گے ہمیں چاہیے كہ ہم اپنے بچوں كو شروع سے ہی ایک اس چیز كی طرف لے كر چلیں جہاں بچہ برائی كی طرف نہ جائے یعنی ٹی وی ہو یا موبائل ہو یہ دیكھے یہ آنلائن سسٹم جو ہے ان میں آپشن دو ہوتے ہیں ایک برائی كی طرف لے جانا اور ایک اچھائی كی طرف لے جانا ہم نہیں چاہتے كہ ہمارے بچوں كو برائی والا آپشن ہی ملے اور كتاب ہی ایک ایسی چیز ہے جس میں برائی كا كوئی آپشن نہیں ہے اگر بچہ پڑھے گا كھولے گا تو اس میں اچھی ہی چیز ملے گی برائی كی چیز كوئی مل ہی نہیں سكتی اور موبائل اور ٹی وی پر اگر بچہ غلطی سے بھی اگر تھوڑا سا اسے پانچ وقت كا وقت ملا یا وہ اچھی چیز مان لو اچھی چیز دیكھ بھی رہا ہے موبائل میں اور پڑھتے پڑھتے اگر وہ تھک جائے اور پھر وہ غلط راہ پر جانا چاہے تو تھوڑا سا سستانے كے لیے یا تھوڑا سا آرام كرنے كے لیے وہ دیكھے كہ اس میں آپشن برائی والا بھی ہے غلط راہ والا بھی ہے تو وہ اگر كلک كر لے ہلكا سا تھوڑا پانچ دس منٹ كے لیے تو اسے پھر گناہ كا مزہ لگ جائے گا اور وہ پھر غلط راہ پر دھیرے دھیرے جانے لگے گا تو ہمیں شروع سے ہی بچے كو كتابوں كا شوق دلانا چاہیے ہر اس چیز سے دور ركھنا چاہیے جو غلط راہ دیتی ہے